میں اپنے دوڑنے کے معمول میں طاقت کو حاصل کرنے کے لیے ورزش کرتا ہوں صبح لگ بھگ پانچ کلو میٹر دوڑتا ہوں اور ڈیلی پریکٹس کرتا ہوں تب جا کر کے ہماڑی دوڑ اچھی بنتی ہے دنیا کے سب سے بڑے رنر اسین بولٹ کو میں اپنا آئیڈیل مانتا ہوں اور اسی کو دیکھنے کے بعد جس طریقے سے وہ ورجش کرتے ہیں اور جس طریقے سے وہ اپنا کام کرتے ہیں اور جس طریقے سے وہ ڈائٹنگ کرتے ہیں ان کی ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارتا ہوں تب جا کر کے میں اچھا رننگ کر پاتا ہوں اور بتائیے جب دنیا کا سب سے بڑا رنر اسین بولٹ کو ہی میں اپنا آئیڈیل مان لوں تو ہماری رننگ کیسی ہوگی وہ بہت ہی اچھے رنر ہیں لگ بھگ انہوں نے بہت سارے گولڈ میڈل بھی حاصل کیے ہیں ان وہ دنیا بھر میں فیمش ہیں ان ان کو ان کی رننگ کو دیکھنے کے لیے لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں ان کی جو دوڑنے کی اسپیڈ ہے منیمم ایک سو بیس کلو میٹر پر آر ہے اس کی اسپیڈ کو دیکھنے کے بعد لوگ چیتا کو بھول جاتے ہیں کہ چیتا کیا ہے میں اسی طریقے سے سے کوشش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس طریقے سے وہ اپنا اینگولر مومنٹ بنا کے چلتے ہیں اور جس طریقے سے ہمیں اپنا جو ہے وہ اپنا کس طریقے سے پیر کو رکھتے ہیں اور کس طریقے سے وہ اپنی ہینڈ کو رکھتے ہیں اور کس طریقے سے اپنے مائنڈ پہ کنٹرول کرتے ہیں ان کی ساری چیزوں کو میں غور سے دیکھتا دیکھتا ہوں اور ان کی ساری کارناموں کو میں اپنی زندگی کے اندر لاتا ہوں اور رننگ کرتا ہوں اور جب ان کے طریقے پہ میں عمل کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میں بہت اچھا اور بہت فاسٹ بھاگ بھاگ پا رہا ہوں ان وہ جو جب رننگ کرتے ہیں تو دنیا والے کہتے ہیں کہ کیا واہ رننگ ہے جب لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو چیتا کو بھول جاتے ہیں کہ یہ چیتا کیا چیز ہے اسین بولٹ دنیا میں بہت فیمس ہیں ان کی رننگ کو دیکھنے کے لیے لوگ امیرکہ لندن یوروپ نیو رولس ہر جگہ سے آتے ہیں اور ان کے رننگ کو دیکھتے ہیں ان کی رننگ کو دیکھنے کے بعد دل خوش ہو جاتا ہے میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کی رننگ کی اسپیڈ منیمم اگر مانا جائے تو ایک سو بیس کلو میٹر پر آر رہتی ہے جب وہ بھاگتے ہیں تو چیتا بھی ان کے پیچھے رہتا ہے میں اسی کی ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اپنی زندگی میں ان کے سارے کاموں کو لاتا ہوں اور پھر بھاگتا ہوں میں ایک دن میں لگ بھگ

ایک نمبر پہ آیا اور میں ایک میڈل حاصل کیا لگ بھگ آج تک میں نے چھ سات رننگ میں پارٹیسپیٹ کیا جن میں سے لگ بھگ میں چار پانچ جیت چکا ہوں تھینک یو